दों ना हमनायाव गोबां माल लानानै थांनांगौ जायो बिदिनो बिसि फिसा हिनजावफोरबो थांफानाय जायो आरो

नाखौ सारनायाव फिसा फिसौ फिसा फिसौ सारनो हायो बे हिनजावफ्रानो बांसिन सारखायो आरो दै गिदिर गिदिरब्लाथ' हिनजावफ्रा हायानालाय जोंनो बिदिनो थांफानानै बिदिनो नावफोरजों दिंग्रा बानायनानै थालिर दिंग्रासो बानायसाबो जों जोंनावथ' मेइन नाव गैखाया ओमफ्राय ग्रोब ग्रोब आरसा जेजों सारनाय जायो आरो बहाय गोथौ गोथौफोरनिखौ आरो एसे एसे मोनो होमब्ला ओमफाय जोंनियावथ' बारा गिदिर गिदिरखौ मानसिफ्रा हाखाया होननानै सारखाया पाम्पिं फुंम्फिं बिदिनो सोरनिबा एखनब्ला माबा हावलाद बायदि लायो जों सानसेयाव पास्स' गाहाम थाव खरस गारनाङो ओमफ्राय बोरैबा मोनाब्ला बहाबा जोंहा एसे थाखा फैसाखौ हरनो हाया हाया जायो आरो बे पाम्पिं मालिखनो जों होमब्ला दै गोथौ गोथौखौ मोजां पाम्पिंजों जों सारनो हायोब्ला जुदि जों बहाय सिंगि मागुर बारलि मोननो हागौ आरो दा एखनब्ला समाव खदालबो लांफाखायोनालाय जों मबावबा एब्रेनाय मुराफोराव बे सारनायाव मुराफ्राव सिंगि मागुर थायो मोनसयैखौ जों जावखा नांगौ जायो हौवा मानसिया ओमफ्राय हिनजावफ्रा ओरै सासे ओरै सासे बिदिनो बेंखननानै मालाय जे फिसा मुसारिबायदि बेखौ खानानै लांनाय जायो आरो जों जेबो अस्थ्र' गैयानालाय खालि जोंनाव बे हाथायनि बायनाय जेखाइ खबाइ बिदिलसो ओमफ्राय मुसारि बेखौ लांफा खायो बेखौ साथेयो